مجھے پرندوں کو دیکھنا بہت پسند ہے کیونکہ جب بھی میں پرندوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے میں اپنی چھت پر جاتی ہوں اور وہیں پر پرندوں کو دیکھتی ہوں شام کے وقت بہت سے پرندے اڑتے ہیں مجھے ان کی ویڈیو بنانا اور فوٹو لینا بہت پسند ہے مجھے ان کے بارے میں جتنی نئی نئی باتیں سننے کو ملتی ہے جتنی نئی نئی باتیں سنتی ہوں بہت پسند ہے میں پرندوں کے بارے میں فون پر نئی نئی باتیں جان فون پر نئی نئی باتیں جانتی ہوں طرح طرح کے پرندوں کے فوٹو دیکھتی ہوں دیکھتی ہوں مجھے پرندوں بہت پسند ہے ایک بار میں چڑیا گھر گئی تھی تو میں نے وہاں پر طرح طرح کے پرندے دیکھے ان کے بارے میں نئی نئی باتیں جانی یہ سب دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا یہ سب باتیں مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی زایا کرتی تھی تاکہ وہ بھی پرندوں کے بارے میں جان سکیں اور میں یہ سب فوٹو فون پر بھی ڈالتی ہوں تاکہ میں اور بھی لوگوں کو پرندوں کے بارے لوگوں کو پرندوں کے بارے میں جان بتا سکتی ہوں ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ دنیا میں طرح طرح کے پرندے ہوں اور وہ بھی ان کے بارے میں جتنا جانیں اچھا لگے گا اور پرندے بہت ہی اچھے لگتے ہیں پرندے کو دیکھ کر بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے